आङो आंनि बागानाव बिदिनो हाग्राफोर रज'नायखौ आखायजों फुयो ओमफ्रायो खन्थाजोंबो माबायो आरो फुयो सनो ओमफ्राय माबाजों हाग्राजों माबाजों सिखा खंखायजोंबो एवस्राङो आङो लाफ दै माबायाव गोजां बोथोराव लाफा मुला लाय बेफोरखौ गायनो मोजां मोनो आरो बेफोराव गोजां बोथोराव मेसेंआवथ' बारा हाग्रा जाया बिदि हाग्राखौ फुयो ओमफ्राय खन्थाजों सनो आरो ओमफ्राय खासिनिजों बिदिनो हाग्राफोरखौ हयो आरो सनखांनायफोरखौ खासिनिजों हयो ओमफ्राय बे दैज्लाङावथ' हाग्राया गोजौ गोजौ ग्लाब ग्लाब एरथारो नालाय दैलांनि हाग्राखौ सिखा खंखाय लानानै एवो आरो सिखा खंखायजों एवो दैलांनि हाग्राखौ ओमफ्राय मेसेंनाथ' आखायजोंनो फुनो हायो मेसेङाव आखायजों फुयो खन्थाजों सनो फुयो खदालजों सनो लाफा मैगंफ्राव बिदिनो हाग्राफोर रज'बा सनो फुयो आरो आरो आङो लाफा मैगंखौथ' जा मोजां मोनखायो गायनो गयफ्राव गयफोरखौबो गायो आरो आङो गय गयफोर हाग्रा रज'बा बेफोरावथ' बेफोरनिखौथ' सनजाया नालाय बेफोरनिखौ सिखा खंखायजों दानो आरो सिखा खंखायजों एवस्राङो